सर जूता लेना था मेरे को सर कैंपस का लेना था साहब सोलह अट्ठारह सौ का मिल जाता तो अच्छा था

ऊ सर स्टैन्डर्ड भी होना चहिए और थोड़ा महंगा भी नहीं होना चाहिए और नाइक कम्पनी का कोई आता है ना नाइक तो यह कैसा कम्पनी है अच्छा है ना वह उसका हम पहनकर कभी नहीं देखा है लेकिन ट्राई करना चाहेंगे कभी उसका रेन्ज कितना होगा उस पर कित कितना उसका हाइएस्ट रेट उसका हाइएस्ट रेट कितना होगा

अच्छा और सर सबसे लो बारह सौ के ही है ना मतलब की मीडियम में अच्छा भी होना चाहिए एकदम बढ़िया ऊ कितना में हो जाएगा और ऐवरोज का कैसा होता एवरोज का क्योंकि एवरोज का कितने आदमी को देखे है पहने हुए अच्छा लगता है देखने में

अच्छा कैंपस में का है यह ऑरेडी ना क्या चीज़ का लेने के लिए बोले हैं अच्छा हाँ और उसका रेन्ज कितना होगा हाँ दो तीन हज़ार का हो ही जाएगा तो हम कैंपस का सोच रहे थे लेने का कैंपस का सबसे हाई रेन्ज कितना हो सकता है चार हज़ार पाँच पचपन सौ का था उस पर हाई फ़ाई में नहीं मिल सकता है अच्छा उससे भी होता है ना हमारे पास है कैंपस का ठीक है तो आपसे से हम बाद में बाद करते हैं सर सुनिए ना सर आपसे हम बाद में बात करते हैं